रामदेव जी योगा का बहुत बढ़िया मास्टर माइन्ड हैं और जो है बहुत अच्छे सिखाते हैं योगा योगा जो है हाथ का पैर का गोड़ का अलग अलग पेट का अलग और जो है गर्दन का अलग योगा सिखाते हैं बहुत अच्छे हैं योग गुरु जी जो है रामदेव जी बहुत जो है लोगों काे कल्याण हुआ अच्छा हुआ बहुत लोगों का रोग अब रोग ग्रसित थे वो अच्छे हो गए यही सब जो है योगा रामदेव जी बहुत अच्छे हैं उनका दवा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और योगा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है शरीर स्वस्थ होगा सबका बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है इसलिए आपको जो है रामदेव जी का आशीर्वाद जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है यही बात है सब